घर से हम जब निकलते थे तो बहुत सारा पैर गाछ बृछ दुनिया भर के मिलता जुलता था अब जो है उतना पेड़ मिलता नहीं है क्योंकि घर जितना नी बन गया आबादी बढ़ गया है जगह तो पेड़ लगाने का उतना है ही नहीं इस लेकर के घर से निकलने के बाद जो है घर ही घर मिलता है उतना पेड़ मिलता नहीं है जोकि हाँ एक समय वैसा था जोकि घर से निकलने के बाद गाँव में आदमी इस टाइम में गर्मी के टाइम में रहते नहीं थे सारे लोग गाछ के नज़दीक चले जाते थे वहीं बैठकर के खेलना धुपना धूप के टैम में जब कुछ ठंढापन आता था तो फिर अपने माल जाल खेती गृहस्ती में लगता था लोग अब जो है टाइम बिताना पड़ता है घर में क्योंकि गाछी उतना रहा नहीं गाछी तो उतना सारी बागीचा काट दिए हैं काटकर के घर बना दिए हैं सब अपने अपने घर में रहते हैं कोई बाग बागीचा जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि उतना तो बागीचा है नहीं पहले का समय उतना था जो कि उतना बागीचा था जो आज इस समय आम तिक लीची खाने के लिए जो है खरीदना नइ पड़ता था लेकिन इस समय जो है इतना नहीं कमी हो गया है बागीचा को जोकि खुद आदमी जिसका बागीचा है वह तो खाते ही हैं और कुछ बेचते भी हैं मार्केट में जाता है तो सबको पास तो बागीचा है नहीं तो वहीं से खरीदकर के आम लीची कठहल जो भी होता है खाते हैं काहे कि तो उतना बागीचा है ही नहीं और बागीचा को ज़िंदा रखने के लिए सुबह में उठकर के उसको पानी डालना है आज पानी दिए तो फिर दो दिन के बाद उसको जड़ को कोड़िया देते हैं कोड़ियाकर के फिर छोड़ देते हैं फिर दो चार दिन के बाद फिर पानी उसमें डालते हैं तब जाकर के उस बृछ को जान में जान रहता है काए कि गर्मी का टाइम है गर्मी के टाइम में जो है सूखता है धूप के कारण हवा के कारण हवा भी बहेता है तो गर्मीला ही बहेता है धूप तो लगता ही है और बरसात के टाइम में जिस पेड़ के जड़ में पानी जम गया जल जम गया तो उस जगह जो है जड़ का सड़ जाता है सड़ जाता है तो वहीं पैर जो है सूखने लगता है इस लेकर के उस टैम जी रखना पड़ता है जोकि ध्यान वहाँ से पानी जम जमाव को हटाकर के पेड़ के नीचे पानी नहीं जमना चाहिए बरसात की टाइम में इस लेकर के वहाँ जो है पानी को भगा देना पड़ता है और गर्मी के टाइम में पानी देना पड़ता है तब वह ज़िंदा रहता है नहीं तो नहीं रहेगा